मेरे हिसाब से खेती बाड़ी में लगने वाली मेहनत और उससे संबंधित बहुत सी बातें हैं जो अधिक से अधिक लोगों को पता होनी चाहिए खेती करते समय हमें जैविक खाद का ही अधिक उपयोग करना चाहिए और रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए रासायनिक खाद फसल के लिए तो अच्छा होता है लेकिन यह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है और गेहूं की फसल कटते समय हमें फसल में पानी का ध्यान रखना चाहिए और खरपतवार का भी ध्यान रखना चाहिए और यह बहुत बड़ी इसमें खरपतवार को मिटाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसलिए हमें खरपतवार का ध्यान रखना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को पता होना चाहिए कि गेहूं कटते समय हम गेहूं में कोई रोग नहीं हो बाजरा कटते समय बाजरे में कोई लट ऐसी चीज ना हो उनका ध्यान रखना चाहिए